हॅलो म्हजें नांव स्नेहल नायक तर हांवेन म्हज्या घरा खातीर एक हावज होल्ड आयटम ऑर्डर केल्ले आनी ते आजून मेरेन म्हज्या म्हज्या घरा पावोना तर म्हाजें किदें जर तर तें ऑर्डर हितून हें मिस्टेक जालां काय तुमचें कितें फॉल्ट आसा जावं तें ऑर्डर दिवपाक तुमकां लेट जाता जाल्यार तुमी म्हाका तें कळोवचें आनी जे तारखेक हांवेन ऑर्डर केलेले ते तारीक ती तारीख जावन गेल्ली आसा ते लागून म्हजी ऑर्डर आजुनूय मेरेन पावना त्या खातीर हांव मागता की तुमचे जे म्हाजी ऑर्डर खंय पावला ते लोकेशन एग्जॅक्ट लोकेशन म्हाका धाडची सो डॅट हांव ते लोकेशन ट्रॅक करून पळोवपाक शकता